हा मां मुंहिंजे दोस्तनि सां गॾु हा मां मुंहिंजे दोस्तनि सां गॾु बाइक ट्रिप ते वयो हुया असां सभु दोस्त मिली करे घुमणु विया आहियूं जे बाइक जी ट्रिप बि गॾु थी वई आहे असांजी असां हिननि जी प्लानिंग सभिनि दोस्तनि गॾु मिली करे कई आहे असां अहिड़ो सोचो आहे की किथे घुमणु हलूं था हिन बहाने बाइक जी ट्रिप बि थी वेंदी असां सभु दोस्त गॾु मिली करे बाइक जी ट्रिप जामु सुठी तरह कई आहे हिन लाइ असां खे टाइम मिलंदो कान्हे पर टाइम हींअर कढिणो पवंदो आहे असां पंहिंजे धंधे में ऐतिरा बिज़ी थी विया आहियूं व्यस्त थी विया आहियूं त असां खे टाइम मिले ई न थो पर कॾहिं कुझु वारु त्योहारु थियो त हुन ते त्योहार ॾींहुं असां छुटी रखी करे असां पंहिंजी बाइक जी ट्रिप लाइ सभई दोस्त गॾु निकिरी करे टाइम कढंदा आहियूं ऐं घुमण जो घुमणु बि थी वेंदो आहे ऐं बाइक जो ट्रिप जो बि सुठो असां मज़ो वठी छॾींदा आहियूं